म्हजो फस्ट प्रोडक्ट म्हणल्यार डस्टबीन डस्टबीन हें खूब प्रकाराचें किंवा कलराचें आसता डस्टबीना उतल्यान पोझिटीव थिंकींग उलयतलो जाल्यार खूब कितें आसा ताच्या कलरा प्रमाणें ताचो उपयोग बी आसा जसो की ब्लॅक कलराच्या डस्टबीनांत आमी मोस्टली बायोमेडिकल वेस्ट किंवा बेबी डायपर हाका लागून यूज करता तशेंच ग्रीन हें डस्टबीन जेवण घालपाक किंवा भाजयेच्यो साली घालपाक ह्या कारणांक लागून यूज करतात तशेंच येल्लो डस्टबीन तें स्किन टिशूश किंवा बाकीचें कितें हें घालपाक यूज करता तशेंच चवथे म्हणल्यार ब्ल्यू कलराचें डस्टबीन ब्ल्यू कलराचें डस्टबिनांत मोस्टली सूको कचरो हो घालप जाता सूको कचरो म्हणल्यार खूब पेपर्स किंवा बाकीचें कितें सूकें आसा हें त्या डस्टबिनांत घालप जाता डस्टबीन आमकां दिसपाक बारीकशें आसा बट ताजे यूजीस खूब अशें आसा खंयचो प्रोग्राम जालो कितेंय टिशू बाकीचें कितें आमी यूज केल्लें जे मटेरियल्स किंवा बाकीचें कसलेंच यूज केल्ले प्रोडक्ट ते आमी खंय उडयतले जाल्यार त्या टायमाचेर आमकां डस्टबिनाचो चड यूज जाता तशेंच आमी खंयच्या बिल्डीगेंक फोर एक्जांपल एक बिल्डींगेर जर प्रोग्राम आसा आनी डस्टबीन सकयल आसा सो व्हडलें डस्टबीन आमकां त्या टायमाचेर यूज जायना सो बारीक डस्टबीन आमकां थंय त्याच रुमांत युजाक पडटा जेणें करुन आमचो वेळ वाचता तशेंच बारीक डस्टबीन यूज केल्ल्यान आमचो जागोय बी वाचता तसोच अशें अनेक प्रकाराचे पोझिटीव एक्सपिर्यन्स ह्या डस्टबिनांतल्यान मेळटा आमकां